भारत में सड़कों की स्थिति तो अभी इतनी मतलब ठीक हो गई है कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यह है कि ट्राफ़िक ज़्यादा हो गया है ट्राफ़िक ज़्यादा होने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि लोग अपने पर्सनल वाहन से ज़्यादा यात्रा करते हैं और सड़क के किनारे ही ज़्यादा होटल होटल और उसके बाद यह टप उसके बाद हट्ठिले वाला रेड़ी वाला यह वाला पार्किंग की व्यवस्था नहीं है कई शहरों गाँव में तो लोग रोड पर ही अपने वाहन खड़े कर देते हैं जिससे कि ट्राफ़िक में दिक़्क़तें बहुत होती हैं रोड कहीं ऐसी है कहीं कहीं है लेकिन ज़्यादा ख़राब नहीं है भारत में लेकिन ये है कि पार्किंग की व्यवस्था जो है वह ठीक नहीं है अब वहीं पर गाय घूम रही है वहीं पर कुत्ता घूम रहा है वही पर गाय बैठी है वहीं पर ठेले वाला खड़ा है वही पर मोटर की कोई गाड़ी लेकर खड़ा हो गया बात कर रहा है निकल ही नहीं रहा है जाई नहीं रहा है बस एम्बुलेंस वाला कल मैंने देखा कि ट्राफ़िक में एक एम्बुलेंस फँसी रही लेकिन आदमी ने उनको साइड नहीं दिया जिससे कि जो भी उसमें मरीज़ होगा बेचारा अपने जो समय पर नहीं पहुंच पाया कि पहुंचा कि नहीं पता नहीं लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए भारत में एम्बुलेंस के लिए तो विशेष जगह देना चाहिए निकलने के लिए सारे काम छोड़कर एम्बुलेंस के लिए विशेष व्यवस्थाएँ बनाई जाए और ऐसा है कि पार्किंग का तो ऐसा है कि भारत में कोई कहीं भी पार्क कर देता है